चवथ येवपाक आसली म्हूण आमच्या घरांतल्या बायलांनी सेम कलराची साडी हाडया म्हूण प्लेन केल्लो ताणीं म्हाका सांगलें एक सेम कलराची साडी ऑडर कर म्हणून बरी अशी आयज काल लोक सगल्यो सारक्यो नीव साडी न्हेसतात न्हय नीव टायपाच्यो डिजायनय बी प्लेन न्हेसतात मोव अशो पूण साडी पोवपाक बरी दिसता बरी अशी करून चूज कर आनी ऑर्डर कर म्हणली हांवें ती मागीर ऑडर केली मोबायलाचेर ऑडर केली म्हणटकच चवथी सिजन न्हय ताका लागून तांचो डिसकावंट बी आशिल्लो मागीर हांवें ऑर्डर केली सेम कलराची केली कित्याक रेड कलर चूज करया म्हणलो कित्याक रेड कलर बरो न्हय चवथीक ताका लागून रेड कलर केल्लो मागीर तांची सप्लाय केली ती आनी एक चार पांच दिसांनी आयल्यो चवथ येवचे पयलींच मागीर आयल्यो मागीर आमी घरा कडेन हाडल्यो आनी ऑपन केल्यो ऑपन केल्यार साडी डिफरंट डिफरंट कलर दिल्ल्यो सेम रेड कलर सगल्यांक येवंक नाशिल्ल्यो मागीर त्यो बायल्यो म्हणूंक लागल्यो कसल्यो साडयो ऑर्डर केल्यो काय म्हूण साप पाड म्हूण त्यो साडयो साडयांक पळयल्यो न्हय ताजो डिजायन म्हूण नाशिल्लो प्लेन बी नाशिल्ली आनी प्लस ताजें सूत म्हूण बरें नाशिल्लें लोक आतां अशो नव्यो नव्यो अशो बऱ्यो बऱ्यो साडी न्हेसतात ह्यो अशो पाड साडयो चवथीक न्हय त्यो सो बऱ्यो साडयो जाय आसल्यो आमकां मागीर ताजे सूत म्हणल्यार बरें नाशिल्लें आनी ताजो कलर सामको बरो ब्रावन तसलो कलर आशिल्लो ते कलर आनी आयज काल कोण न्हेसतात न्हेसतात म्हणल्या कितें बरो डिजायन आसूंक जाय आसलो तिजो हांकां डिजायन ना कांयच ना आनी ताजी बोर्डर सुद्दां न्हय सामकी बरी दिसनाशिल्ली पालवाची बोर्डर कितें साप बरी आसूंक जाय आशिल्ली ताजी बोर्डर सुद्दां बरी नाशिल्ली अशें करून आसूं म्हणलें आनी आमी न्हेसलीं चवथी दिसा चवथी दिसा न्हेसली मागीर दुसऱ्या दिसा उदकांत बुडयली न्हय उदकांत न्हय ताजो सामको कलर बी गेलो सामकें उदक बी कलराचें जालें आनी ताजो ब्लावज म्हणून न्हय ब्लावज सामको बरो नाशिल्लो आनी ताजो पेटर्न म्हूण न्हय ब्लावजाक साडी बरी ना आनी ब्लावज कितें बरी शिंवतलीं बरो जावंक ना तांचो ब्लावज लोकांनी सुद्दां म्हणलें कसल्यो साडी न्हेसल्यात काय म्हूण सामक्यो पाड म्हूण सामकी लज दिसपाक लागली साडी सामकी पाड धाडल्या म्हूण ती ताणी मागीर साडी मागीर ताजी सुतां बी ताची ओडपाक लागलीं बोर्डरीचें सामकी नवी साडी पूण साप पोन्नें बतर पळय उडयता पळय तसली साडी जाली साडी जाली ती साडी दिल्ली बायलां म्हणूंक लागलीं म्हाका कसली ऑर्डर केल्या काय म्हूण आनी साडी नाशिल्ल्यो काय म्हूण म्हाका खबर नाशिल्ली इतली पाड साडी येतात म्हूण तांच्यो आयज काल लोकांक कितें जाता बऱ्यो साडयो जाय आशिल्ल्यो आनी चवथी सिजन न्हय चवथी सिजनाक म्हणटात त्यो साडयो बऱ्यो जाय बऱ्यो अशो पेज्जाद न्हेसूंक जाय आशिल्ल्यो ती आनी दाखयतात तेन्ना बऱ्यो दाखयिल्ल्यो साडयो सामक्यो डिजायनींग हाज्यो ताज्यो अशें करून पूण धाडटना सामक्यो दुसऱ्यो धाडल्यो आनी त्यो दुसऱ्यो धाडल्यो कोताक येता पूण ताजो कलर आयज काल बायलां म्हणटा तो अशें आसता नीव भशेन साडी जाय आसता कलर तिजो बरो आसूंक जाय प्लस त्यो बऱ्यो आसा मोव अशो सिल्काच्यो चवथीक म्हणटात त्यो कितें जाता मोव साडी जाय कित्याक रांदपा कडेन न्हय मोव साडी बऱ्यो जातात त्यो जर त्यो डिजायनाच्यो साडी त्यो न्हेसून रांदूंक जायना म्हूण त्यो आमी मोव सिल्काच्यो धाडिल्ल्यो पूण तांच्यो ह्यो सामक्यो हाज्यो अशो आयल्यो पाड अशो मागीर एक डिजायन म्हणल्यार नाशिल्लो त्या साडयेक म्हाका सामकी लायक जावंक ना ती साडी आनी तसली साडी चवथीक म्हणल्यार न्हेसूंक जावपाची न्हय पूण कितें करतली ऑर्डर केलें म्हूण न्हेसलीं लोक कितें म्हणटलो हांचे कडेन साडी ना काय म्हणची ना इतलें म्हणल्यार साप पाड साडी आसली ती ऑडर केलें पयशे सुद्दां वेस्ट जाले तीं सगलीं कसली ऑडर केली काय म्हणटात आपणाचे पयशेय वेस्ट जाता एक साडयेची एम आर पी कितली आशिल्ली फायव हंड्रेड आशिल्ली फायव हंड्रेडा म्हूण साडी बऱ्यो येतात आयज काल तशें करून बेश्टी शोपार सुद्दां घेतली न्हय सामक्यो मोव अशो येतात न्हय तसल्यो साडी घेवपाच्यो तसल्यो न्हेसतात लोक हें ऑडर केल्लें लोक बरें येतात म्हणटा न्हय ताका लागून ऑडर केल्ली पूण कितें ऑडर केलें म्हूण सामकी पाड धाडली बरी अशी डिजायनींग साडी जाय आशिल्ली ते दिसा त्या दिसा सामकें मन मोडलें इतले म्हणल्यार सामक्यो पाड साडयो आयल्यो त्यो